ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے جسم کی ہائڈریشر پانی جسم کو ہائڈریٹ رکھتا ہے اور جسم کے مختلف افعال جیسے کہ خون کی روانی جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنا اور غذا کی ہضم میں مدد دیتا ہے اسی طرح دماغی کارکردگی پانی دماغی افعال کو بہتر کرتا ہے توجہ مرکوز رکھنے اور ذہنی توانائی بڑھانے میں مدد کرتا ہے پانی جلد کو نم اور صحت مند رکھتا ہے خشک جلد اور جھریاں کم کرتا ہے جسمانی ورزش یا کسی جسمانی محنت کے بعد پانی پینا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے ضائع شدہ پانی کی کمی پوری ہو سکے روز مرہ کے کاموں میں جیسے کھانا پکانا برتن دھونا اور دیگر گھریلو کاموں میں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مدد کرتا ہے جو گردے کے ذریعے پیشاب کی صورت میں نکلتے ہیں